औ ना गुरो आङो ना गुराबा सोरथो लायनानै होफैनायखौ जानांगौ सि गावबागाव नागेरनानै जायाबालाय गावबागाव गुराबालाय

ए जोंलाय गुरनायालाय बिदिनो नाफ्रा दाना बारा गैलाहाय माबा माइ मुलि माबा मुलि सारनानै नाफोरखौनो बांद्राय मोनला होनबाबो दङ आरो ना फिथिख्रि बिदिनो ना बोथिया नास्राय गोरि देग्लाय एसे फैदों नामाथाय नाया माबा ना बार्लिबो फिसा फिसा गाखोयो ना गुरबालाय गुरनानै जाबालाय एसे मोनो जों बायनानैबो जानो हाखाया गावबागाव गुरनानै जायो

ओमफ्राय जेखाय खबाय जों गुरो जेखाय खबाय जों जेखाय खबाय जों गुराबा ना सारग्राफ्रा सोरबा सोरबा फासि जाल माबा माबा जे दंलाबायो दंनायालाय जोंहानाव गैया नाखौलाय जों हिनजावफ्राबो बिदिनो सानदावबा हाखर हालाफ्राव बिदिनो थोरसि फोरजोंबो सारला बायो गामला बालथिंफोर लानानै एसे एनै सारला बायनानै जायो आरो सारनायालाय बांद्राय जोंनि ओरैहाय ना गिदिर गिदिर फैया दैयानो गैला खर'आव लाखि जोबबाय ओरै लिंसन दैआ थारला खर'आव गेट जाजोब्बाय लाखिजोबो नाखौनो बिदिनो जानो आन्था फिसा फिसा मोजां मोजां मोजां फैयो आरो एखम्बा बिदिनो दा दै देरदोंना एसे मोनदों नाया बिदिनो फिथिख्रि नास्राय बिदिनो थ'था गालि फैला बायो ओमफ्राय मा बुरजा मोनबालाय जाख'नो हायाबा फानो बिदिनो खाथि खाला सोरबा बायनो बिबा फानहरला बायो ओमफ्राय एखम्बा बिदिनो सोरबा सोरबा मिरामिस फालिग्राफ्रा जाया हाथायाव थांनानै फानहैयो तिनालिफ्रावनो एसे खरस जानो आन्था ना नाजोंल' जाया ना थाव संख्रि बानलुबो जानांगौ फानहैनाय जायो आरो

आङो गासिबो नाखौनो मोजां मोनो मोननाय आलाय होनबाबो नैबे ना फिथिख्रि फिलाया सु बारा आं बेखौ जानो बायो आरो नैबे थुरि बामि खुसिया मागुर सिंगिफ्रा साबसिन जायो आरो जानोलाय बामि थुरि बे मागुर सिंगिफ्रा साबसिन जायो जानो बिदिनो दे दे गोजोननाय थाबाय